जय झूलेलाल मां टीवीअ में डांसिंग शो ॾिसंदी आहियां हुनजो नालो आहे इंडिया बैस्ट डांसर हुन में पारंपरिक डांस सेखारींदा आहिनि और हुन में नंढा ॿार बि डांस कंदा आहिनि और वॾा बि कंदा आहिनि और हुन में सभु स्टाइल जा डांस थींदा आहिनि और डा शो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे और हिन में मराठी और हुन में नंढा ॿार वॾा ॿार वॾा सभु डांस करे था सघनि और हुन में सभु पारंपरिक डांस थींदा आहिनि और और मराठी डांस लावणी कंदा आहिनि मराठी और पंजाबी भांगड़ा और गरबा और कथक सभु तरीक़े जा डांस हुन में थींदा आहिनि और फ्री स्टाइल हिपहॉप सभु डांस हुन में ॾेखारींदा आहिनि और ॾाढो सुठो लॻंदो आहे डांस शो ॾिसण में और डांस ॾिसी करे मूंखे बि प्रेरणा मिलंदी आहे और मां बि डांस कया आहिनि इनकरे मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ॾिसण मां बाक़ी बि डांस शो ॾिसंदी आहियां टीवीअ ते और हा मूंखे ॾाढो पसंदि ईंदो आहे लेकिनि इहे इंडिया बैस्ट डांसर त इनकरे मां इहे डांस ॾिस इहे शो ॾिसंदी आहियां जय झूलेलाल